हॅं महिला के तऽ सामने मुख्य चुनौती इएह अछि जे पहिने शिक्षा अपन बढ़ाबै तखने ओकरा सशक्तिकरण हेतै शिक्षा के अभाव अखनो बहुत छै सब जखन अपना पएर पर ठाड़ होयब तखन हम अपना के आगू बढ़बै के अवसर दऽ सकै छियै महिला के महिला के खास कऽ के नहि तऽ महिला के की बुझै छै सब जे जल्दी से बिआह भऽ जाइ ओ सासुर चल जाय अपन हमर एकटा भार अछि जे खतम भऽ जायत भार नहि अछि अहाँ ओकरा लए एहन दियौ ओकरा सशक्तिकरण तखने होयत जखन अपन पएर पर ठाड़ होबाके ओकरा से अपना पर ओकरा मनोबल हेतै जे हम अपना पएर पर ठाड़ होइ सिलाइए कऽ के मिथिले पेंटिंग कऽ के या कोनो बिजनेस कऽ के आ नहि तऽ शिक्षा के माहौल किछु जे करब ताहिमे शिक्षा अहाँकेॅं बहुत पैघ सहायक होयत शिक्षा नहि रहत तऽ अहाँकेॅं कोइ नहि पूछत अहाँकेॅं सब दिन सब दबौने रहत अहाँ दबल कुचलल घर मे रहब ताहिसॅं बढ़िऑं जे अहाँ बाहर निकलि के पएर अपन हरदम बाहर निकालै के कोशिश करू सबके अपना पर पहिने ध्यान देबा के छै तखने महिला के आगू बढ़बा के मार्ग प्रसस्त हेतै सब ठाम महिला जा सकैया से ओकरा बुझबा के छै जाहिमे मोन लगैया अहाँ सएह काज करू लेकिन आगू बढू नहि तऽ घर मे तऽ हरदम दबल कुचलल सब दिन महिला रहल हँ तेना नहि रहू ताहिसॅं महिला सबके सशक्तिकरण तखने होयत एकजुट भऽ के अहाँ शिक्षा पर ध्यान दियौ चाहे कोनो व्यवसाय करै छी तऽ व्यवसायो लए शिक्षा तऽ बड जरूरी छै बिना शिक्षा के आगू नहि बढ़ि सकै छी से जखन अहाँ बुझबै तखने ई चीज अहाँके सामने अहाँके चुनौती के अवसर भेटत जे अहाँ शिक्षा पर ध्यान दऽ के आगू बढ़बा के चेष्टा करू